हेल' औ सार अ सार आं बे गामिनिफ्राय मोनसे गामिनिफ्राय बुंहरदों आमफ्राय दा सारा अफिसाव दङ' दा अ आं मानि जोंहा हाखौ राननानै होजोब्बाय नालाय बिमा बिफाया आमफ्राय दा आं एक्सट्रा एक्सट्रा बेबायदि नाम खालामनानै लानो नागिरदोंमोन सार हानि माबायाव आमफ्राय दा बेवहाय मा मानि गोनांथि जायोमोन बा बे डकुमेन्ट्सफोरा जोङो साथाम दं

अफिसाव ना सार दे होनब्ला सार खोथाखौ बुजिबाय दे मोजाङै